हेलौ

नों राजु ना नों राजु ना नों मानो सफैयाखै गेलेनायाव अ बिदि बायोब्लाथ' जानाय नङा सासे गेलेगिरि जायो जानो सानदोंब्ला बेदि जानाय नङा गेलेग्राया गेलेबायानो थांनांगोन हो आरो

बिदि फैनो बानो नाङा दे राजु दायो राफोदनि सायाव राफोद जालांबाय थागोन गेलेनाया आर नोङो जुदि बिदि एबसेन्ट थायोब्ला बा नुजाथियाब्ला नोंनि सोलोंनाया फरा फरा थालांगोन माखासे मिथिनांगौआ थालांगोन मिथिबायना राजु अ होमब्ला नों अ बिदिनो सामफ्रामबो फैदो औ दा बिदि थायोब्ला औ बिदि गेलेनायाव एबसेन्ट थायोब्ला उनाव दिगदार जागोन आरो बियो गेलेग्रा फोरनि मोनसे माबा आखुथाइ जालांगोन नोंनियाव बे आखुथाइखौ गारनांगोन नोङो अ राजु बै बानाय बानाय खामानि बानाय खामानि होननायखो नोङो गारथारनांगोन आरो मोजां गेलेनाय जायोब्ला बानाय जिनिसा खारखागोन नोंनिफ्राय आं सासे गेलेग्रा फोरोंगिरिबायदि जानानै बुंहरदों नोंनि बानाय थानाया बे बानाय थानाया नोंनियाव सानफ्रोमबो जुदि बिखो गोसो होना गेलेब्ला नोंनियाव बानाया खारखासिगोन आरो नोङो मोजां गेलेनानै मोजां गेलेगिरि जा आं नोंखो सान्दों मोजाङै नोंहा मोनसे माबा दोङो आंनि माबायाव नोजोराव नों दावगानो हागोन राजु नों मोजां गेले आरो दे दे दे दे नोंहा न'खराव दा नोंहा न'खराव जानाय लोंनायाव उसुबिदा ना मा अ नङाबालाय माथो आरो नों मोजां जायै लोंयै आरामाव ओंखार आइ मोनखौ बुंना दोन न'खरनि मानसिनो बिमा बिफाखो आंनो सम मथे जानायखो हो आं बिदि बिदि सोलोंथाइ लादों बिखो मोजां सोलोंनांगौ होननानै दा फोरों फोरोंगिरि गेलेग्रा फोरोंग्रा सार आबो बुंदों होननानै आरो आंखो एबसेन्ट थानो होआखै होननानै दै राजु दे दे दे दे